हैलो ठीक ठाक ऐ सर सैकल महाराज ठीक गै चाहिदा कोई है बी नेहा गेर गेयर आह्ला गेयर आह्ला

हां जी हां जी गेयर आह्लां चाहिदा तुसेंगी पता गै एह् चैनां आह्ला सैकल दा बी भैनचोद एह् चढ़दा निं ऐ कोई चढ़ाई चढ़ाउयै चाढ़ना होऐ तां गेयर आह्ला होऐ तां बी दुक्ख निं लगदा मुश्कल निं होंदी ऐ रेंज कोई जादै निं चाहिदा कोई दस तक सोलां ज्हार दा अच्छा अच्छा अच्छा लाइट बी ऐ

चढ़ाइया पैडल मारना पौंदा थोह्ड़ा अच्छा तां किन्नी प्राईज़ सनाई सोलां ज्हार रपेआ सोलां ज्हार कशा थल्ले निं बनी सकदा कम्म पंदरां तक चलो कोई गल्ल निं तां लैने तां ऐ

ते कि'यां कि'यां थ्होग बी सनाओ कैलू औना

अच्छा अच्छा अच्छा पैह्लें फार्म भरना पौना अच्छा अच्छा स्लिप भरना पौनी पैह्ले फार्म अच्छा अच्छा कैश जेह्की ओह् पूरी पैह्लें देना पौनी पेमेंट पूरी देना पौनी कि'न्नी किस्त होनी म्हीने दी अच्छा पंज म्हीनै अच्छा अच्छा पंज म्हीने च पूरा खतम करना केस ऐ ना अच्छा जियां अच्छा अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ मतलब अगर पंज ज्हार रपेआ कैश देई ओड़ेआ तां अगर दो ज्हार रपेआ पर मंथ बंदा किश्त रक्खी ओड़दा पंज पंजें म्हीनें च पंंजें छें म्हीने च खतम होई जंदा

ठीक ऐ कोई निं तां मिलने आं थुहाड़े कन्नै कनेक्ट करी लैगे थुहाड़े कन्नै तां ओके ओके सर ठीक ऐ